हाथ से में बने कपड़े बाज़ार बने रेडिमेड कपड़ों से अलग हैं हाथ की बुनाई अच्छी होती है और हाथ की बुनाई के कपड़े गर्म रहते हैं पेवर ऊन से बुने जाते हैं और सिले हुए कपड़ों से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं डिजाइन काफ़ी अच्छी हाथ से डिजाइन दी जाती है और उन की सिलाई भी अच्छी होती है मसीन से और रेडीमेड कपड़ों की सलाई थोड़ी कमजोर आती है इसी लिए लोग ज़्यादा सिले हुए कपड़े ख़रीदना पासंद करते हैं